नोङो माइनावमोनना माबा सना दखाननि अ नोंथाङा माबोरै दङ दा आंबो मोजाङैनो दंसोयो ओमफ्राय आङो हाबा जानो थांहांदोंमोन आरो मोनसे गामियाव ओमफ्राय बेयाव गानलांनो थाखाय आंनो नोंथांनि दखाननिफ्राय आङो सना नांगौमोन आंनो जुमकाया एसे गिदिर साइज नांगौमोन आंनो ओं पाथर फिसा फिसा गोनाङा दङ नामा ओमफ्राय बेसे दामसो लागोन जि रोजानि सायाव जि रोजानिब्लाबो जागौमोन आंनो हा अ रियेलनिखौनो नांगौमोन आंनो एसे खमायनांगोन आरो एसे खमायोब्ला मोजां जागौमोन आरो लोगोनालाय ओमफाय ओइ रिं बायदिया दंनामा रिङा नोंथांखौ दा खैथासोआव लोगो मोनगोन बेसे टाइमाव खबरफोरा मोजांथ'ना बेसे टाइमाव थांनांगोन सारिथायाव सोलाबगोनना थागोनना अ आङो दाहाय थांसिगोन ओंखाम जाखांनानै ओंखाम जाबाय नामा दे होमब्ला ने मोजांब्ला आङो दाहाय लायसिगोन दे अ मोजां डिजाइननि सनाखौ रावनोबो हरथ' नाङा आं लायगोन एसे मोजांखौ नांगौमोन आंनो अ दे थेंक इउ दे